जय झूलेलाल असांजे भारत देश में घणेई धर्म जा माण्हू रहंदा आहिनि जीअं की हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पंजाबी ऐं गुजराती ऐं इन जा इन धर्म जा सभु माण्हू रहंदा आहिनि हिन में असांजे देश में जीअं की वार तहिवार बि असां जेके ईंदा इन उहो असां सभु धर्म जा असां मिली करे मनाइण खपे ऐं उन हिसाब सां असांखे वार तहिवार में अॻिते सभु सभु धर्म जा माण्हू मिली करे मल्हाइण खपे जीअं की असांजे जीअं वॾे में वॾो तहिवार जीअं ॾियारी आहे त ॾियारीअ में जीअं असांजे तहिवार में सुठे नमूने फटाकड़ा फटाका बारींदा आहिनि जीअं आहे उहो जीअं गणपती ईंदो आहे त गणपतीअ टाइम में असां गणपतीअ जे मतलबु तयारुनि में हूंदा आहिनि जीअं सुठे नमूने असांखे हुन में सुठे नमूने जीअं ईद ईद वग़ैरह ईंदी आहे त ईद में ईअं भई रमज़ान ईद वग़ैरह ईंदी आहे त रमज़ान ईद में जेको हूंदो आहे त उहो बि सुठे नमूने असां सभु मिली करे मल्हाईंदायूं हर हिकु धर्म जा माण्हू ऐं जीअं इना ईसाईनि जो जीअं क्रिश्चन जो ईंदो आहे त क्रिस्टमस जो त उहो बि तहिवार हिकिड़ो सुठो तहिवार आहे त उहो बि असां सभु धर्म जा मिली करे सभु मल्हाईंदा आहियूं जीअं की हुनजे हिसाब सां ॾिठो वञे त जीअं होली थियो त होलीअ त्योहार ते जीअं कलर जीअं रंग वग़ैरह हूंदा आहिनि त रंग बि असां मिली करे सभु धर्म जा माण्हू उन हिसाब सां मल्हाईंदा आहियूं ऐं ॿियों जय झूलेलाल